असांजे सिंधी समाज में हाणे अंधविश्वासु वधीक हलंदो आहे कोई कोई माण्हू अंधविश्वासु कंदा आहिनि की भाई राति जो ॿुहारी न पाइबी आहे या राति जो पोचो न मारिबो आहे इन खां लक्ष्मी वेंदी आहे हिन में रीज़न छा हूंदो हुयो की माण्हू राति जो तंहिंमहिल लाइट त हूंदी न हुई पहिरां जे जमाने में त अंधेरे में कोई बि शइ पाण खे पेर में चुभी वेंदी आहे या कांच जी कोई बि शइ हुजे या कोई बि क़ीमती शइ हुजे त किरी न वञे इन लाइ माण्हू चवंदो आहे भाई ॿुहारी न पाए शाम जो न त नुकसानु थी वेंदो न त लक्ष्मी हली वेंदी त उहो धीरे धीरे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पंहिंजे रॻुन में अची वियूं पाण खे हुनमें पंहिंजा वॾा सेखारे विया आहिनि की भाई शाम जो ॿुहारी न पाएबी आहे लक्ष्मी हली वेंदी आहे या त पोइ जाम सारी शयूं हूंदियूं आहिनि जीअं अलॻि अलॻि जीअं झाड़ पाइबी आहे माण्हूअ खे नज़र लॻी वञे त उहे सभु शयूं अलॻि अलॻि हूंदियूं इन हिन हिसाब सां ऐं छोकि शाम जो छो न चएबा आहिनि ॿुहारी न पाए ताकि लक्ष्मी न हली वञे इन इसाब सां माण्हू वधीक चवंदा आहिनि की भाई झाड़ू न पाइबो आहे शाम जो जीअं दुकाननि ते थी वियो पंहिंजी जिते असां कमु कंदा आहियूं जीअं पंहिंजी दुकानूं थी वई रेडीमेड जी हुनमें सभु चवंदा आहिनि की भाई झाड़ू न पाइबो आहे शाम जो